ہیلو گڈ ایوننگ سر الجواہر ہوٹل سے بول رہے ہیں جی جی میں شاویز بات کر رہا ہوں میں نے ایک آڈر بک کیا تھا پچاس لوگوں کے لیے جی جی جی جی تو مجھے اس کے اندر کچھ میٹھا ایڈ کروانا ہے جی تو آپ کیا جو میٹھے جو آئٹمس ہیں وہ مجھے بتا دیجیے تاکہ میں اس کے اندر ایڈ کرا سکوں جی جی جی جی جی کھیر ہو گئی جی جی رسگلے ہو گئے جی جی تو کچھ ان کا ان کی کچھ وہ بتا دیجیے کہ اس میں کتنے پیسے کتنے ہوں گے ان کے کتنے پیسے ہوں گے جی وہ کافی زیادہ ہو رہے ہیں اس کوسٹلی ہم پر اصل میں میں نے آپ کے یہاں سے بلک پچاس لوگوں کے لیے میں نے کھانے لیے ہیں تو کچھ تھوڑا تو کم کر لیجیے تاکہ میں انہیں جی جی کھیر کرا دیجیے ہاں جی جی جی آپ پچاس لوگوں کے لیے مناسب وہ کر سکے تو کرا دیجیے جی بہتر ہے جی جی جی شکریہ شکریہ